हलो हाँ जी सागर होटल से बात कर रहे हैं आपकी क्या सेवा की जाए हाँ ठीक है कितना प्लेट कर दूँ सर सर वैसे बटर नान और मटन ग्रेवी का तो हमारे यहाँ पर पाँच सौ पचास रुपये पर प्लेट पड़ता है हाफ़ आपको तीन सौ रुपये का पड़ेगा क्वार्टर का वही क्वार्टर आपको एक सौ अस्सी के आस पास पड़ेगा वो फूल का साढ़े पान सौ रुपये नहीं नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर हाफ़ का पाँच सौ पचास ओह सॉरी फूल का पाँच सौ पचास हाफ़ का तीन सौ क्वार्टर का एक सौ अस्सी

नहीं सर जब जब कस्टमर हमारे यहाँ ऑर्डर देते हैं उनके ऑर्डर के बाद ही हम अपना जो है सर्विस हम देते हैं ऑर्डर के बाद ही आपका जो है खाना वो तैयार होता है तो आपको सर खाना डिलीवर करवाना है या होटल पर आ कर खाओगे या कैसे आप पिकअप करोगे कहाँ आना है हम हमको लिखिए या आप हमें एड्रेस शेयर कर दीजिए आप एड्रेस बताइए तभी हमारे यहाँ का जो डिलीवरी बॉय है वो आपके पास जा पाएगा हाँ जी हाँ जी बहुत सारे आइटम हैं आप क्या खाना पसंद करोगे डोसा हो गया इडली हो गया सांभर वड़ा हो गया उत्तपम हो गया उसके बाद आपका नॉर्थ इंडियन में चलो चावल दाल हो गया अपना आपका नॉन वेज में आओ तो चिकन हो गया बेटर नान हो गया चिकन तंदूरी हो गया चिकन लेग पीस हो गया आप आर्डर दीजिए सर आप ऑर्डर के अनुसार ही आपकी आपकी सेवा का अवसर प्रदान होगा आप बताएँ सर क्या चाहिए आपको नहीं सर नहीं सर आप बोलिए तो सही अभी टाइम हमारे पास बहुत है हाँ एक पीस नान का आपका बटर नान लेंगे या आलू नान लेंगे ये बताइए बटर नान का अलग रेट है आलू नान का अलग रेट है आलू नान का बीस रुपये पर नान है वो आलू नान बीस से पच्चीस रुपये का पड़ेगा तंदूरी रोटी आपका छः का एक प्लेट पीस पड़ेगा बटर लगा के सात रुपये का पड़ेगा आप आइए ना आप होटल पर आ कर बात करिए ना आप होटल पर आ कर बात करिए आपको जल्दी आर्डर दीजिए तो कंफर्म कर के आपको बताते हैं हाँ दिखाइए ये करिए वो करिए कुछ करिए आप अपना ठीक है सर आप अपना एड्रेस लिखवाएं हम आपको डिलीवर करवा देंगे मात्र आप मात्र मात्र आपको तीस सेकंड के अंदर खाना डिलीवर हो जाएगा अब अपना एड्रेस लिखवाएँ हाँ दरभंगा बोरिंग रोड हाँ वो तो पटना में है हाँ नहीं दरभंगा टावर हाँ ठीक है सर आप एक काम करिए आप इतना हमारे पास समय नहीं है आप होटल पर आ कर बात करिए